हैल्लो हां जी इस इस शिकारे दा मालिक तुस ओ अच्छा ते ओ मैं किन्ना कराया रक्खे दा तुस इ'दा शिकारे दा ज्हार मैहंगा नी ऐ ज्हार मैहंगा नी ऐ बाकी आह्ले अट्ठ अट्ठ सौ अट्ठ सौ लै दे तुस ज्हार लै ने

ज्हार नी अट्ठ सौ लाओ ते मी छड्डी आओ नौ सौ नी देना मैं साड्डे अट्ठ सौ आई जाओ फिर इक सौ रपे कन्नै केह् होई जाना चलो फिर नौ सौ गै कर लाओ ठीक ऐ फिर